میں اپنے بچوں کا داخلہ جس اسکول میں کرانا چاہتی ہوں اس اسکول کی فیس ایل کے جی کلاس کی منتھلی پانچ ہزار روپے ہے